تلنگانہ میں جو مختلف مذہب ہے جیسے مسلمس ہیں مسلمس میں کیا ہے بولے تو مسلمس کے علماء ہیں جو بھی کچھ فیصلہ کرنا ہے بولے تو مسلمس کے علماء ہیں جیسا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے وہ فیصلہ جو بھی کرتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہی کی بات کو رکھتے ہیں اور جو ہندو کے ہیں ہندو کے جو ہیں سو جتنے بھی ہیں اس میں زیادہ تر پولیٹکس انٹری ہیں کیوں بولے تو ہندو میں کیا ہے بولے تو ان کے کوئی بھی ہیڈ نہیں ہے اس وجہ سے پولیٹکس اس میں انٹرفیل ہوتی ہے پولیٹکس جو بولتی ہے وہ وجہ اس چیز طریقے پہ چلتی ہے اور جو بیرونی مذہب ہے وہاں کے اور ہندوستان کے مسلمان کی علماء ہیں وہ دونوں مل کے آپس میں صلاح اور کرتے جو ڈیکلیئر ہوتا اسی پہ بھی عمل کرتے ہیں